अ हेल'

आथ्सा आथ्सा अ खुंनो हायोब्लाथ' मोजां ना बिदि लिंहराब्लाथ' ओरै बिदि थादेराब्लाथ' बोरै जानो बैसागु फांसनालाय आंनिब्ला सान्दों जों एसे समाजाव रायज्लायनानै खोनाबाय माने एसे बाजेटफ्रा बिसिबांनि खालामनो हायो बेखौ सावरायग्रोनाया मोजां जागोन नामा जेन'बा थाखा फैसा एसे जुदि थायोब्ला जों एसे मोजां मानसिफोरखौ एसे दामि गायकफोरखौ लिंहरनो हानाय औ सासेसो आथ्सा आथ्सा अ अ

आथ्सा आथ्सा बेखौथ' सावरायनायाथ' एसे एनै कमिटि दालायनानै सावरायलायदिनि खोनाबाय गामियाव

औ औ बिसोरनो दायथ'खौ होनानै दा जोंबो ओंखारफाबाय औ बिसोर लेङोब्ला जोंबो ओंखारफाबाय दे सहायआथ' नांखागोन थांगोन थांगोन थांगोन औ बे बाजेटफोरखौ खालाम उम

औ होमब्ला सम सम लालायदिनि नोंथां ओ समखौ दिहुनलायदिनि

औ औ बिदिनो खालामलायदिनि बयबो थालायलायनायनि लोगो मोनलायनो हानाय बायदि मिथिंफ्राव औ बोथोरा बैसागु होनब्ला नों बोथोरखौबो एसे माबानो हानांगोनब्रा बैसागु बोथोराव ओरैनो बारदैसिख्ला फैदेरो होननानै जों खोनाखायो नामा औ औ आथ्सा दे होमब्ला हो जोङो बेखौ ज' सावरायलायदिनि बिसिबांसिम बाजेटाव खालामनो हायो हाया हो होमब्ला जाबाय दै अ दे